हमर जे पहिल जे समान रहय जेकि हम खरीदले रही से रहय एक जैकेट तऽ जैकेट जेना हम लेले रहियै तऽ रही एक लेदरके जैकेट रहे आ लेदरके जैकेट जेनाकि पते होते की थोड़ा सा कॉस्ट्ली अबै छै तऽ आ कॉस्ट्ली छै से अलग बात छै आ सबसे बड बड नीक रहै ओ ओकर क्वालिटी बड नीक रहै आ जैकेट चूँकि जैकेट छै तऽ ओ ठंडा मे सबसे जादा प्रोटेक्शन दै है ओ हवा से हवा से प्रोटेक्शन देबै तऽ हवा के वजह से ही हवा भी शरीर मे ना लग सके ओ ठंडा के वजह से